मां राजस्थान जे अजमेर में रहंदड़ छोकिरी आहियां असां जे इते राजस्थान में हर कला जो घणेई शौक़ु आहे सभिनि खां सुठी असां जी इते जी कला आहे हस्त कला हथनि सां लिखो वियो जीअं त मटिकियुनि ते हथ सां डिज़ाईनूं करे ऐं उन ते कांच टुकड़ी चिपकाए करे हुन खे मस्तु सजायो वेंदो आहे ऐं हथनि जा चूड़ा जेका मारवड़ी माण्हू पाईंदा आहिनि हुअ हथनि जा चूड़ा हुन ते सुठी डिज़ाईन करे ऐं उन खे सजाए विकिणंदा आहिनि ऐं हू चूड़ा लाख जा ठहंदा आहिनि लाख जे चूड़नि ते डिज़ाईन करणु ॾाढी मुश्किलु आहे पर असां जी राजस्थान में लाख जो चूड़ो ई प्रसिध्द आहे ऐं लाख जे चूड़नि ते डिज़ाईन करण ते सभिनि खां सुठो चूड़ो लाख जो लॻंनो आहे ऐं असां जे इते मारवाड़ी मायूं पूरो सींगारु पाईंदियूं आहिनि जीअं त हथ में चूड़ा पेरनि में छेड़ मथे ते बोलो उन्हनि सभिनि को डिज़ाईन बि कयो वेंदो आहे ऐं हस्त कला राजस्थान जी प्रसिध्द कला आहे ऐं मटिकियूं मां मथे ते खणंदियूं आहिनि मायूं सत सत अठ अठ मटिकियूं मथे ते खणी हलंदियूं आहिनि घूमरु डांस लाइ त हुन मटिकीअ ते बि डिज़ाईन करणु ई हस्तकला कहिलाहिबो आहे